हाँ हमारे हिसाब से तो वही यही है कि गाँव में जैसे यात्राओं मतलब परिवहन और यात्रा के तरीकों को बेहतर करने के लिए जैसे है कि मतलब हम तो गाँव के लोग होते हैं कि पैदल पैदल ज़्यादा सफ़र करते ज़्यादा दूर तक आना जाना रहता है लेकिन यह है कि हाँ जैसे साइकिल से चलाते हैं हमलोग जाते हैं तो उसके बाद हाँ यह है कि परिवहन को अच्छा करने के लिए हम जा सकते हैं कि सब मोटरसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं और गाँव में तो जैसे यह होता था कि सामान को लादने के लिए वह जैसे नहीं होती थी बैलगाड़ी वग़ैरह यूज़ करते थे पहले ज़माने में तो फिर धीरे धीरे यह आने लग गया रिक्शा का यूज़ करने लगे हैं लोग फिर इसपर सामान ढोते थे तो आज के टेक्निक के हिसाब से तो ट्रैक्टर ट्रालियाँ आ गई हैं कि सामान लादा जाए उससे चलाया उसी से ढोया जाए ताकि मेहनत कम भी लगे और समय जिससे समय कम लगे और ज़्यादा काम हो जाए तो वह धीरे धीरे ऐसे तरक्की किए हैं हमलोग अपना आना जाना जैसे जाना है बाज़ार जाना है कुछ लाने तो मोटरसाइकिलों का यूज़ करने लगे तो जैसे सरकार को भी यह करना चाहिए कि जैसे छोटे छोटे व्हिकल ये वाहन वग़ैरह गाँव में भी चलाना चाहिए सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो प्राइवेट प्राइवेट मतलब जैसे लोग अपना चलाते हैं निजी ऐसे बेहतर किया जा सकता है जैसे गाँव जैसे गाँव के लोग भी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं तो यह है कि परिवहन को अच्छा करने के लिए